असांजे गुजरात जा जेके गुजराती माण्हू आहिनि उहे त खाइण पीअण जा तमाम घणा शौक़ीन आहिनि जिते बि तव्हां ॾिसंदा त तव्हांखे खाइण पीअण जा स्टॉल त नज़र ई अची वेंदा उन्हनि में वॾियुनि होटलुनि खां वठी करे स्ट्रीट फ़ूड ताईं तव्हां बि ॾिसी सघंदा नयूं नयूं डिशिस तव्हांखे नवां नवां व्यंजन तव्हांखे खाइण जे लाइ मिलंदा